चित्र बनाने में हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे भारत में चित्रकला बहुत ज़्यादा है चित्रकला बहुत ज़्यादा है चित्रकारी का वह जैसे कि हमारे समाज में हमारे भारत में चित्र लोग पेंट तरह तरह के पेंटिंग बनाते हैं पेंट करते हैं जैसे सब कुछ पेंट पेंटिंग करते हैं पेंटिंग करके जो है बाज़ार में बेचते हैं और हमारे छोटे हमारे समय में भी हम लोग भी अपना पहले बहुत सारी पेंटिंग बनाते थे सबको इसमें पेंटिंग बनाने में डिस्च दिलचस्पी है पेटिंग बनाते थे और बनाते भी हैं हमारे भारत में हमारे समाज में हर तरह की पेंटिंग बनती भी है और बिकती भी है लोग तरह तरह की पेंटिंग बनाते हैं उसे बाज़ार में बेचते हैं जैसे उनसे मुनाफा होता है अपना आदमी आगे आगे का जो है दूसरा आगे जैसे जो पेंटिंग बना करके उसे बाज़ार में बेचता है तो उसे उससे जो है आदमी अपना जौन बा कितने लोग हैं पेंटिंग से अपना घर चलाते हैं और पेंटिंग अभी भी हम लोग अपने घर पर भी जैसे इसको छोटे थे इस्कूल में भी बनाते थे और बड़े हो गए हैं जैसे अब घर में भी बनाते हैं उसको देखते हैं बना बना करके पेटिंग बनाकर उसको दीवार में रख देते हैं दीवार पर टाँग देते हैं जैसे तो देखने में अच्छी लगती है बाहर देखो अंदर से दीवार में हर तरह की पेंटिंग बनाओ घर में दरवाज़े के पास बनाओ दरवाज़े पर बनाकर उसे देखो और देखो कितना अच्छा लगता है तो इस पेंटिंग बनाने में जो है हम लोग को बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग पेंटिंग बनाते हैं जैसे छो इस्कूल में भी बनाते थे घर पर भी अब जो है समाज में पेंटिंग का बहुत महत्व है बहुत सारे लोग जो हैं इस पेंटिग को ख़रीदते भी हैं और जिसके जिसके पास जो बना लेता है जिसके पास हाथ में कला है वह अपना बनाता भी है बेचता भी है जिसकी कला नहीं है वह ख़रीदकर अपना रखता है उसे पेटिंग देखने में बहुत अच्छी लगती हैं पेंटिंग को हर हर तरह की पेंटिंग बना जाती है